हैलो तुस रोशनी बुटीक थमां रोशनी जी बोल्ला दियां हां केह् हाल ऐ थुआढ़ा बस ठीक में थुआढ़ी बुटीक दे बारे च बड़ा सुने दा कि तुस बड़े शैल डिजाइन आह्ले कपड़े सींदे अच्छा हां ते मेरी इक स्हेली ऐ ओह् मिकी सनाऽ दी ही कि जेह्ड़े रोशनी बुटीक आह्ले न ओह् बड़े शैल कपड़े सींदे ते में बी अपने जेह्ड़े कपड़े दा आर्डर देना हा तुसें ई ते क्या तुस सीऽ देगे मिकी यरो मेरी जेह्ड़ी भैन ऐ निं ओह्दा आई गेदा ब्याह् ते इस टाइम तुस दिक्खी सकदे कि इस टाइम कोई तौले ते सीऽ निं देई सकदा ऐ में सुनेआ कि तुस तौले बी सी देई सकदे ते कन्नै डिजाइन आह्ले बी शैल सूटें ई डिजाइन पांदे जेह्ड़े ते भी अ'ऊं सोचा दी कि अं'ऊ तुसें ई देई ओड़ां सूट कि तुस सीऽ देगे मिकी जेह्ड़े मेरे सूट न दिक्खो मिकी इ'यै मिकी त्र'ऊं च'ऊं दिनें च चाहिदे में चार पंज सूट दित्ते देने न तुसें ई सीने गी हां ते की जे मेरी भैनूं दा ब्याह् अगले गै हफ्तै निं ते औने आह्ला ऐ त्रैऽ चार दिन रेही दे ते भी में मेरे कोई त्रैऽ ते चार त्रैऽ चार सूट न शैल मैंह्गे मैंह्गे लैते हे मिकी त्रैऽ चार दिनें बिच चाहिदे पं'जी तरीक भी दिक्खो बड़ा दूर होई जाना ब्याह् ओह्दा अगले हफ्ते शा ओह् जेह्ड़ियां रस्मां न ओह् स्टार्ट होई जानियां न भी में उं'दे घर जाना बी ऐ निं कि में सुनेआ थुआढ़े बारै बी हां हां में सुनेआ थुआढ़े बारे च सुनेआ मेरी स्हेली ऐ उ'न्नै सूट सिआए दे थुआढ़े उत्थूं ते बड़े गै शैल सीते दे हे में सोचेआ त्रैऽ चार चलो इक हफ्ते दा टैम गै लेई लैओ भी सीऽ देई ओड़ो मिगी त्रैऽ चार सूट दिक्खो किन्ना गै टाइम लग्गी जाना हां ते हंजी हां ओह् मेरी स्हेली जेह्ड़ी ओह्दा नांऽ कांता ते ओह् आए दी निं थुआढ़े उत्थै हां ते ओह् सनाऽ दी ही कि में दिक्खे कन्नै आपूं इन्ने शैल तुसें नमें डिजाइन आह्ले सीते प्लाजो ते ओह् इ'यां हां तां गै ते जेल्लै में आखेआ उसी लाई लैन्नी हां ते भी मेरे उत्थै बड़ियां स्हेलियां रौंह्दियां मेरियां ओह् आक्खै दियां हियां कि शैल जेह्ड़े सूट न रोशनी बुटीक आह्ले सींदे ते में सोचेआ कि अं'ऊ थुआढ़े शा एह् जेह्ड़े त्रैऽ साढ़े ओह् जेह्ड़ी मेरी भैन ऐ ओह् में ओह्दे ब्याह् ई सूट पाने न त्रैऽ चार जेह्ड़े ओह् अ'ऊं थुआढ़े शा सेआंऽ ते भी तुस सनाई ओड़ो भी तुस ओह्दी किन्नी फीस लैह्गियां तुस इक सूटै दी हां अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ अज्ज शामीं गै औन्नी आं कन्नै नाप बी देई ओड़नी ऐ निं अपना ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ